हाँ जयपुर जिले में कुछ ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिनको देखने के लिए लोग विदेशों से घूमने आते हैं जैसे अजमेर गेट है नाहरगढ़ किला है जयवान तोप है सिटी पार्क है जयपुर गार्डन्स है डाइनिंग रूम्स हैं हवा महल है अल्बर्ट हॉल है चिड़िया घर है आमेरी किला है काफ़ी ऐसे आगंतुकों के लिए काफ़ी स्थल हैं जिनको घूमने में और देखने में दिलचस्प होते हैं नाहरगढ़ जिसको देखने में काफ़ी लोग उत्साहित होते है और दूर दूर से आते हैं विदेशी लोग ज़्यादा आते हैं जयपुर घूमने के लिए जयपुर गुलाबी नगर है